परब सावंत सांगोडकर गांवस मयेकर आमोणकर सिनारी साळगोवकर शेख नायक हळदणकर पेडणेकर धारगळकर मडगांवकर शिरोडकर रायकर गांवकर हळदणकर आरोलकर मांद्रेकर वायगणकर पारसेकर कुडेकर फट्टे देसाय चोडणकर चोपडेकर कुबल शेणवी महाले गावडे शेटये वस आचारी